میرا تصویر میں ہم پھوٹو کھنچاتے ہیں اچھا لگتا ہے پھوٹو کھینچنے میں ساتھ میں رہتے ہیں جاتے ہیں گاچھی گاچھی اور جاتے ہیں بازار آر جاتے ہیں پھوٹو کھنچانے کے لیے میرا دوست لوگ رہتا ہے ساجد ہوا شمشاد ہوا اویس ہوا شارق ہوا آفتاب ہوا عبداللہ ہوا سب بھائی لوگ ساتھ میں رہ کے جاتے ہیں فوٹو کھنچاتے ہیں فوٹو کھنچانا کھنچانے میں بہت اچھا لگتا ہے فوٹو ایک تصویر ہے یاد کے لیے کھینچنا چاہیے ہمارا دوست لوگ بھی ان لوگ کا بھی کھینچ دیتے ہیں جیسے ہو بازار جاتے ہیں ضلع اور جاتے ہیں فوٹو کھنچانے کے لیے بہت اچھی بات ہے ہمارا دوست اور بھی فوٹو کھینچتا ہے وہ بھی کھینچ دیتا ہے میرا اس کا بھی ہم کھینچ دیتے ہیں کھینچنے میں بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں دوست بھائی لوگ رہتا ہے کھینچ کے بھی کچھ گھومتے ہیں بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ کو ساتھ میں رہنے کا مزہ بہت پھوللی مزہ ٹل رہتا ہے